मूंखे पंहिंजो बाग़ीचो आहे मां हुन में घणेई पोधा लॻाईंदो आहियां जंहिं में सुठा सुठा ग़ुल निकिरंदा आहिनि ऐं मूंखे काई ॻाल्हि समुझ में न ईंदी आहे त असांजो माली आहे हिकिड़ो हुन खां सलाह वठी करे मां हुन में रोज़ु पाणी एतिरो ॾींदो आहियां ऐं असांजे मोड़ण में ग़ुल ॾाढा सुठा सुठा ख़ूश्बूदार ग़ुल निकिरंदा आहिनि